जय झूलेलाल मां कोई बि डिज़ाइन अगरि ॾिसंदी आहियां काॾे मार्केट में निकिरंदी आहियां ऐं मुंहिंजी धीअ हिते रहंदी आहीं मुंहिंजे पासे में ई त उहो ऑनलाइन ड्रेसिस घुराईंदी रहंदी आहे मूंखे ॾिसंदी आहियां कंहिं बि पंहिंजी फ्रे फ्रैंड सर्कल में काई बि साहेड़ी हूंदी आहे त हुनजी सूट वग़ैरह ॾिसंदी आहियां त मूंखे जेका बि डिज़ाइन पसंदि कनि ईंदी आहे त मां हुन पसंदि जो सूट ठाहींदी आहियां या ॿाहिरां ठाहिराईंदी आहियां छो जो हिन टाइम मां सिलाई ॾाढी घटि करे छॾी आहे घर में रहण खां पोइ घर जा कमु थींदा आहिनि त सिलाई करण जो टाइम न मिलंदो आहे वधीक ऐं कोई बि शइ कोई बि डिजाइन पसंदि ईंदो आहे त मां हिन में ऑनलाइन में बि ॾिसंदी आहियां एमेजॉन ते त हुता मां ॾिसी करे उहा प्रेरणा वठंदी आहियां